साढ़े इत्थें रियासी दे लोकल लोकें गी बड़ी सारी सुविधा दिंदी दित्ती जंदी ऐ डिस्टिक दी तरफा डिस्टिक आफिस दी तरफा उत्थें केईं सारे सोशल वेलफेयर दे कैंप लगदे रौंह्दे न जियां ऐजूकेशन आस्तै जो जो युवा न जिंदे कोल नौकरियां नी हैन उं'दे आस्तै बड़े शैल ओह् लाए जंदे न जेह्दे च डी डी सी मैडम जेह्कियां न ओह् बड़ा कम्म करदियां डिस्टिक दे जेह्के बड्डे बड्डे अफसर न ओह् बड़ा कम्म करदे कि जिन्ने बी युवा न जिंदे कोल नौकरियां नी हैन उं'दे आस्तै किश कीता जाए उंदी नौकरियें आस्तै किश कीता जाए जियां आई टी आई होंदा इक कालेज ऐ ओह्दी बड़ी सारी ओह् आंदी रौंह्दियां ट्रेनिंग आस्तै लोक बड़ी ट्रेंनिंग करदे जियां कोई पलम्बर दी करा दा कोई ब्युटी पार्लर दी करा दा कोई सलाई कडाई सखांदे ओह् सारें ई जियां ग्रांऽ दियां औरतां न उनेंई सलाई सखानी कडाई सखानी उनेंई ब्युटी पार्लर दा कोर्स कराना बड़े ऐसे कोर्स आंदे मोदी दी तरफां जेह्के साढ़े डिस्टिक च कराए जंदे न जेह्के मतलब ज्यादा नेईं पढ़ी लिखी दियां न जनानियां ओह् बी करी सकन ते अपना रोजगार मतलब अपना कमाई सकन अपने पैसे ते जियां डोगरी कल्चर गी प्रमोट करने आस्तै अज्जकल साढ़े डिस्टिक च डिस्टिक दियां जनानियां साढ़े जिले दी जेह्के लोक न ओह् बड़ा किश करा दे जियां थाह्रें थाह्रें लोगें हट्टियां खोह्ली दियां ढाबे खोह्ले दे जित्थे डोगरी साढ़ा जो डोगरी कल्चर दा खाना ऐ ओह् ओह् खलाया जंदा ऐ जियां टोडा साग अम्बल साढ़े इत्थें बड़ा मश्हूर ऐ ओह् कन्नै मिट्ठा मंदरा बनाना ते साग बनाना कन्नै ते एह् सारा किश परोसना एह् एह्दे कन्नै बी रोजगार थ्होंदा जनानियें ई फिर ओह्दे बाद एह् जेह्के थाह्रें थाह्रें जाइयै सखाना लोगें गी जनानियें कि कि'यां खेतीबाड़ी दी खेतीबाड़ी दी बड़ी स्कीमां आंदियां पिच्छुं ओह् सखांदे जियां दीये बनाना मिट्टी बड़ी ऐ इत्थे ते लोक दीये बनांदे घर फ्ही जियां हून दिवाली आ दी फ्ही दिवाली उप्पर बेचना ओह्दे कन्नै बी लोक पैसे कमांदे ते इ'यां मतलब डिस्टिक दी तरफा बड़ी कोशिशां होआ दियां न जि'ले दी जि'ले आसै मतलब जिले दी ओह् ऐ कि साढ़े इत्थें दे लोक न जेह्के ओह् सारे रोजगार सारें ई मिले कोई बी बेह्ला नेईं रोहै चाहे कोई निक्के तू निक्का बड्डे तो बड्डा कम्म जो जनेहा कम्म करी सकदा ओह् ओह् कम्म करै